हैलो अंजी अंजी मुकेश जी अस थुआढ़ी दुकान उप्पर आए दे आं केसर ऐ थुआढ़ी दुकान उप्पर एह् केह् रेट ऐ अट्ठ सौ रपेआ भाऽ एह् सौ ग्रामें दे किन्ने पैसे बनदे आं अच्छा सौ ग्राम सौ ग्राम होर होर केह् ऐ थुआढ़ी दुकान उप्पर ओह् मरचां कश्मीरी मरचां सारियां न अखरोट बगैरा बी ऐ चलो ठीक ऐ भी कट्टो